जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिङाव गोबां धोरोमारि जायगाफोर दं जेरै बावखुंग्रि हाजो महामाया मन्दिर फाग्ला बाबा मन्दिर गोबां बायदि बायदिनि माबा दङ धोरोमारि जायगाफोर जेराव मानसिफोरा थांनानै हाबा हुखा आरि नङाबा एखम्बा बिदिनो मेला आरि खालामो ओमफ्राय बेयावनो बावखुंग्रि हाजोआव बयबो गाखोहैनानै फुजा होयो आरो बेयाव मेलाबो जायो ओमफ्राय महामाया मन्दिर बेफोरावबो मानसिफोरा थांनानै फुजा होयो ओमफाय हाबा बायदिसिनाबो लाहैयो